इस स्हाबै दी कोई ट्रिप दा कदें प्लैन कीती नी ऐ कि ट्रिप ता हमेशा इयै हुंदी कि कुतै घरे आह्लें कन्नै गै कुतै घुम्मने कोई छुट्टियां चार छुट्टियां पेइयां ता घरें आह्लें कदें सोचेआ कि चलो कुतै चक्कर लाई औने आं ते उंदे कन्नै कुतै गे उठी कुतै प्हाड़ी इलाकें गे उठी जां कुतै बी जित्थै कोई शैल दिक्खने आह्ली जगह होई ज्यादातर लोग ते इत्थुआं पत्तनी टाप जंदे गर्मियें दी छुट्टियां होइयां जां बर्फ पौन जिल्ले कोई बर्फ पौंदी ते उसलै जंदे जेह्का जेह्का घरें आह्लें दे कन्नि जेह्का जंदे होर बी जंदे की कोई दोस्तें कन्नै जा दा कोई कियां जा दा ते उस स्हाबे दे जेह्के उस स्हाबे दे जेह्के ज्यादा जंदे ऐं कि इस स्हाबे दे हुंदी इस सहाबे दी कोई ट्रिप अजें धोड़ी प्लैन ता कीती नी ऐ कि बड़े ज्यादा परेशान कि अस्स टेक्नालजी कशा थोह्ड़ा जेह्का छुटकारा उस स्हाबे दी कोई चीज जेह्की उस स्हाबे दे अजें धोड़ी उस स्हाबै अस गे नी ऐ बस्स इयै ऐ कि खुशी जिल्लै कोई छुट्टियां होइयां कुतै मौका थ्होई जा ते जन्ने उठी घरें आह्लें कन्नै जन्ने उठी दोस्तें कन्ने गे उठी स्कूला पिकनिकां जंदियां कॉलेज दा ट्रिप जा रदे ता उन्दे बिच ते जां ते इस स्हाबे दी कोई ट्रिप कीती नेईं ऐ